मध्य प्रदेश देखा जाए तो मनोरंजन का हब ब भी कहा जाता है आ इसमें क्या है कि जैसे भोपाल हुआ हमारा भोपाल एक नबाबों का शहर भी कहा जाता है तो वो क्यों कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के महल कोठियाँ ऐसे विभिन्न प्रकार के इसमें रह है भोपाल के अंदर जहाँ पर अपन जाकर अपना मनोरंजन कर सकते है इसके साथ ही जैसे खजुराहो हुआ खजुराहो में क्या है कि बुंदेलखंड के साथ साथ खजुराहो पूरी दुनिया में फेमस है मध्यप्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में ही ई हमारे खजुराहो का नाम लगभग हर एक के मुहँ पर रहता है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शॉपिंग मॉल हुए रेस्तरां हुए पब्स क्लब्स हुए ऐसे इनके साथ साथ क्या है कि जैसे पंचमढ़ी हुआ अपना तो पंचमढ़ी में भी बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर मनोरंजन के साधन के रूप में जाना जाता है इसीलिए यहाँ पर पर्यटक के रूप में बहुत सारे विदेशी भी यहाँ पर आते हैं जैसे बांधवगढ़ में हमारा राष्ट्रीय उद्यान हुआ राष्ट्रीय उद्यान में भी हम जाकर के अपना जो मनोरंजन के बहुत सारे वहाँ पर हम तलाश कर सकते हैं ग्वालियर में अगर अपन जाते हैं तो ग्वालियर में किले हुए किले किलों के लिए हमारा ग्वालियर बहुत प्रसिद्धं है इसके साथ में क्या है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में जो मंडला जिला है उसमें एक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ आपको जिसको हम नेशनल पार्क भी कहते हैं नेशनल पार्क में घूमते हुए यहाँ पर क्या है कि यहाँ बागों की एक सफारी बाग सफारी जिसको हम कहते हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है सांची में जाते हैं तो अपन सांची पर्यटक के रूप में बौद्ध धर्म में कई पुराने धार्मिक स्थान ऐसे ऐसे हैं जहाँ पर हम जाते हैं तो हमें समय का पता नहीं चलता है और हम घूमते जाते हैं और कई मनोरंजन के साधन हम वहाँ पर भी हम ढूँढ सकते हैं ऐसा ही हमारा एक ओरछा एक ऐसा जिला है यह भी एक मनोरंजन के दृष्टिकोण से ए बहुत अच्छी जगह है इसमें क्या है कि एक च चारभुजा नाथ का मंदिर हुआ चतुर्भुज मंदिर हुआ राज मंदिर हुआ लक्ष्मी मंदिर हुआ ये एक मंदिर भी ऐसे मंदिर है जहाँ पर हम अपना समय व्यतीत कर सकते हैं पंचमणि मांडू भीमबेटका की गुफाएँ मतलब मध्य प्रदेश को मनोरंजन का हब कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यहाँ पर बहुत सारे मनोरंजन के जिले भी है स्थान भी है जहाँ पर हम यहाँ अपना समय व्यतीत कर सकते है